हैलो हैलो हां जी हां जी नमस्ते जी ओह् ना कुछ कम्म हा थुहाड़े कन्नै तुस पेमेंट कार्ट चा बोल्ला दे ओ ना मिगी ना उधरू केक आर्डर करना हा इक चाकलेट ते में नीला मतलब अंदर चालेट बाह्रू नीला होना चाहिदा

ऐ ते बनाना पौना ऐ दो किल्लो दा ओह् हां नेईं नेईं में इक पैह्ले दित्ता हा आडर्र मिगी गलत हां हां ते में थुआनू नां फोटो भेजगी मिगी नां उ'ऐ लेआ बनाना ठीक ऐ ठीक ऐ पेजो जि'न्ने तक बनग थुआड़े स्हाब कन्नै अगर पिंक अगर नेई डिजाइन दा बनाना होग ते सिंपल बनाई उड़ो नां ओह् डिजाइन आवा दा जां नेईं आवा दा डिजाइन बनादा थुआड़ा कोई नीं होई आना तुस अगर इक किल्लो दा बनाना होगा मतलब मिगी ना करीम क्रीम जैदा नीं चाहिदा अंदर ब्रैड ब्रैड गै चाहिदा ओह् बनी आग बस तुस बलगो कल सवेरे तक बनी आग तुस बलाई लो सारें गी इक बजे मिगी चाहिदा ते थुआड़े केह्ड़े नम्बर च भेजां में हां इ'यो भेजी औड़ा एह्दे च हां चलो कोई नीं फिर में भेजी ओड़नियां ठीक ऐ फिर में भेजी ओड़नियां में थुहानू